آپ میکینک بول رہی ہیں جی میرے یہاں کا جو ہے نا فرج خراب ہوگیا ہے وہ کولنگ نہیں کر رہا ہے جی ہم چیک کرتے ہیں جی نہیں ہے وہ گیس تو فی الحال جی جی لائٹ بھی ٹھیک ہی آرہی ہیں ہاں تو ہے لیکن پہلے میرا فرج ٹھیک تھا بٹ فی الحال ابھی نہیں چل رہا ہے کولنگ نہیں کر رہا ہے پتا نہیں میں تو میکینک آپ ہی ہیں تو آپ ہی چیک ہیں

جی آپ ہی بے شک آپ ہی کو پتا ہوگا اچھے طریقے سے ہم تو نہیں جانتے ہیں جی کمپنی کا تو فرج کون سی کمپنی کا ہے ہاں ایل جی ہی کمپنی کا ہے جی پندرہ ہزار کا لیے تھے ہم اور کافی ٹائم نہیں ہوا ہے بٹ ایک ہی سال ہوا ہے لیے ہوئے ہم کو تو جی اب ساری تو نہیں ہی لگا ہے جو ہم کہیں گے اب دیکھیے اب جی مجھے کم ہی دن ہوا ہے جی آپ ایک بار آ کے چیک کرلیجیے ٹھیک ہے جی آپ جتنا بولیے گا اتنا دے دیں گے آپ پہلے آ کے میرا چیک کرلیجیے